آپ نے مجھ سے بہت ہی عمدہ اور خوبصورت سوال پوچھا ہے آپ نے مجھ سے میرے روحانی اساتذہ کے بارے میں پوچھا ہے بچپن سے اب تک میرے مختلف روحانی اساتذہ ہیں جن کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور میں ان اساتذہ کی رہنمائی اپنی پوری زندگی بسر کرتا ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی پوری زندگی ان اساتذہ کی رہنمائی میں گزارنے کا ارادہ رکھتا ہوں میرے روحانی اساتذہ کی فہرست تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس مختصر وقت میں صرف ایک استاذ کا نام لینا چاہتا ہوں افسوس ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی تحریر میرے لیے چراغ کا کام کرتی ہے جس کی روشنی میں اپنی زندگی سفر کو طے کر رہا ہوں ان کا نام ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی مولانا میرے روحانی استاذ ہیں ان کے بارے میں مجھے اپنے کلاس کے استاذ سے پتہ چلا ہے